मुझे मुझे झूलूवा आर पर हमलोग चढ़ते थे तो नीचे से जाते थे तो ठीक लगता था ऊपर से आते थे तो बहुत डर लगता था लगता था कि कलेजे निकल गया है ऊँचा पर तो पहाड़ उर पर चढ़ते हैं तो ऊपर से कैसे लगता है नीचे ताकते है तो लगता है कुछ नहीं है धक धक करता है करेज ऊँचा आर पर चढ़े हैं ऊँचा आर पर तो डर लगबे करता है ऊँचा से नीचे आने समय झूलुवा आर पर उसी तरह लगता है हेलिकॉप्टर पर से उसी तरह लगता है उड़ता है तो मन लगता है नीचे आने पर डर लगता है लगता है कलेजे नहीं है उड़ गया है कलेजा इसी तरह होता है ऊँचा आर पर बेसी ऊँचाई पर चढ़ने में ठीक लगता है लेकिन ऊपर से ताकते हैं नीचे तो डर लगता है झूलुवा आर पर लगता है कलेजे नहीं है उड़ गया है एकदम कलेजा हमलोग पकड़ लेते थे झूलूआ को कस के पकड़ लेते थे डर लगता है ऊँचाई से नीचे आने में ना बहुत डर लगता है हमलोग को लेकिन सब चीज़ ट्रेवेल करता है लोग के घुरने जाता है लोग के पहाड़ पर तो सागरों पहाड़ पर घुर घुर कर देखता है लोग के राजगीर उजगीर जाता है तो पहाड़ पर चढ़ के सगरों टहलता है लोग कि कैसा लगता है लोग के बढ़ियाँ बात है लोग के सब तरह से लोग के ढंग के रहना चाहिए आदमी को नहीं घुरेगा तो ऊँचाई वही चीज़े है घूमने मे नीचे ताकते हैं तो लोक के डर लगता है ऊपर चढ़ने में ठीक लगता है ऊँचाई तो वही ना है सब चीज़